हाँ बोलिए ठीक है हम आज अच्छा से लगवा देंगे लेकिन एक लाख रुपये लें एक लाख रुपये लेंगे हम अच्छा ठीक है अच्छे से लगा देंगे ऐसे हमको दिजिएगा पैसा देखें क्या करिएगा हेलो बोलें और सब कुछ तो रहेगा बोले कि और कुछ करवाइएगा क्या टाइल्स भी लगाना है क्या ठीक है लगा दें कौन सा कलर अच्छा ठीक है लग जाएगा तीन हज़ार एडवांस करना होगा पहले एडवांस पैसा भेज दिजिएगा तब करेंगे हम कब तक नहीं तो कल नहीं तो पहले पचास हज़ार रुपये पहले भेज दिजिए तब करेंगे हम

कब तक भिजवाइएगा ठीक है रखते हैं ठीक है रखते हैं